हेलो कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं राजस्थान में खास बेगूसराय में देखने के लिए आए हैं नौलक्खा देखें नौला नौलक्खा और जयपुर के मंदिर में क्या अंतर है कौन अच्छा लगा वह वह देखकर बताइएगा उसके बाद जयमंगलागढ़ है यहाँ पर दुर्गा पूजा और छठ ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पुर पूजा मंदिरों में मनाई जाती है मूर्ति बनाई जाती है और दस दिन जो जागरण का प्रोग्राम किया जाता है कलश स्थापन से लेकर विसर्जन तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है लोग ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहते हैं और छठ पूजा में दो ही दो ही दिन का पर्व होता है एक सायंकालीन होता है एगो सवेरे का होता है बिहार में बेगूसराय का बहुत ही उत्तम होता है बेगूसराय का बहुत ही उत्तम है क्या कहें दीपावली के छठ छः दिन बाद होता है ज्यों ही कार्तिक पूर्णिमा होगा ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दीपावली होता है और कार्तिक पूर्णिमा के छः दिन बाद छठ होगा खस्टी और सतमी तिथि को यह सूरज सूरज नारायण देव को अर्ग दी जाती है और हम लोग गंगा किनारे के हैं क्या कहें गंगा किनारे के हैं ना और भारत में जितनी भी शहर है नदी किनारे ही बसे होते हैं इसलिए नदी किनारे देखने देखने नदी किनारे जैसे गंगा सबसे श्रेष्ठ नदी है गंगा नदी श्रेष्ठ है ना वैसे ही पूजा में दुर्गा पूजा और छठ पूजा श्रेष्ठ है उसके बाद है दीपावली और छठ

आ हम लोग रामदीरी के घाट पर आइए और देखिए कैसे छठ एक दिन आइए छठ पूजा से एक दिन पहले रामदीरी के घाट में देखिए कैसे धूमधाम यह दस किलोमीटर के अंदर है पशपूरा रोड में पशपूरा रोड है ठहरने का आशीर्वाद में आकर ठहर सकते हैं आशीर्वाद आई टी आई इंशूट है ना वहाँ आकर आप के ठहर सकते हैं कोई लोग को भी गेस्ट के रूप में आप बुला सकते हैं बेगूसराय यह बेगूसराय नहीं यह बिहार का अनोखा है इसलिए आप पुनः पधारें तो बेगूसराय होली तो होली तो होली गया तो बहुत ही अच्छा था हम आपस में रंग अबीर से होली खेले उसमें अशांतिपूर्ण होना था और शिवरात्रि के दिन बारात भी निकाले थे

कीचड़ तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है सर देखिए ना हम लोग को रंग उंग लाल से ज़्यादा मज़ा ज़मीन के कीचड़ से ही मिलता है अरे ई हिसाब से रामनवमी क्या कहना है हम लोग तो बैठने का भी फुरसत नहीं रहता सवेरे पाँच बजे जैसे रामनवमी में मुस्लिम लोग तजिया निकालता है रोड पर तजिया निकलता है और गाँव गाँव में जैसे लाठी की लड़ाई होती है ना तजिया में वह बारात के बारात के तरह रहता है और हमले हम लोग को जैसे राम भगवान बारात लेकर आए थे ना जनकपुर वैसे ही हम लोग बारात की तरह से रामनवमी मनाते हैं जैसे विवाह उत्सव होता है ना वैसा ही